दिक्खो जी पैह्ले जेहड़े ञ्याणे हे पढ़े दे घट्ट हे ते संस्कारी जैदा हे पैह्ले कोई परौह्ना आई जंदा हा ते शैल पैरें हत्थ लांदे हे शैल उं'दे कोल बौंह्दे हे खड़ोंदे हे गल्ल बात करदे हे हें अजकल्ल ञ्याणे जेह्ड़े न एह् बस फौने च गै डुब्बे दे इनेंगी कोई पता नेईं भला कोई आया घर कुसै गी कि'यां राम रहीम करना जां कि'यां कुसै कन्नै गल्ल बात करनी इनेंगी कोई पता नेईं पैह्ले जेल्लै पैह्ले बच्चे होंदे हे संस्कारी होंदे हे सारें दे पैरें हत्थ शैल पैरें हत्थ लाइयै ते फ्ही इ'नें चरण बंदना करनी अजकल्ल कुसै गी पता नेईं भला भई पैरें हत्थ लाना जा गोड्डे गी गै लाई ओड़दे पता गै नेईं ञ्याणे गी कोई संस्कार है गै नी संस्कार कोई हां ते हह